हेलो

कि तोहर दोकान कोना चलै छै हमर तऽ इमहरसे बिकिए नहि रहल छै समान बहुत दिक्कत छै महगाइ जे बढ़ि गेलै ने समानके दाम बढ़ि गेलैए गाहक कम आबै छै कम लै छै आओर तोँ सस्ता दै छहक कि फ्रीमे दै छै आँए रुकि जाउ जादे कम फैदामे तऽ नहि बेचै छहक तेँ तऽ नहि हमर समान नहि बिकै छै

हँ आओर हम तऽ ओहोसे कममे दै छिए तीनो टकापर दुइओ टका एको टकापर तैओ नहि गहिकी पकड़ै छै इहाँसे गहिकिए बिगड़ि गेलै महगाइए बहुत बढ़ि गेलैए आलूके रेट से बढ़ि गेलैए कपड़ा लत्ताके रेट से बढ़ि गेलैए गाहकके बहुत अभाव होइ छै ने बिक्रिएपर ने बचत हेतै बिक्री होइते नहि छै बहुत महगाइ चलि रहल छै हेलो

आओर ठीक के के छथि आओर पटुआके फसिल कटतै नहि तऽ पटसनके तखने ने किछु लोकके हाथोमे पइसा अएतै एतए तऽ देखै छिए कहाँ होइ छै किसान तऽ तखने करतै जखन हाथमे पइसा अएतै आओर पटुआ कटतै फेर ओकरा पानिमे गोड़तै गोड़िके तब तैआर करतै सुखेतै तब बेचतै सुतलीमे हँ खरचो लोकके बढ़ि गेलै एमहर गैसके खरचा पहिले तऽ लोक जारनिपर कै लै रहै आब गैसपर करै छै गैसेके खरचा छै लोकके बड़ा हिसाबसे चलै पड़ै छै एमहर बिजलीके खरचा छै पहिले किरासनसे काज चलै रहै एमहर बिजली भए गेलै सब खरचा बढ़ले छै हँ बहुते समस्या अँह हँ मनुक्खो भेटि गेलै ग्राहको भेटि गेलै बहुत समस्या छै बिजनेसोमे बहुत समस्या छै आओर कपड़ा लत्ताके कारबार कोना चलै छै हँ महगाइ छै बरसातमे लोकके तऽ हाथमे पइसा नहि छै खेती बाड़ी केलकैए जेब खाली भए गेलैए ठिके छै